हेलो ऑटो डेलेवर छि है हमको जाना है जैसे गंगा जी नहाने के लिए कितना भाड़ा लीजिएगा आप बोलिएगा तब ना हम बीस आदमी हैं

जैसे हमको पटना जाना है गंगा जी नहाने के लिए बारह सौ रुपया नहीं कमती कुछ कीजिए उतना नज़दीक का आठ सौ बारह सौ रुपया लीजिएगा ना हम देंगे आठ सौ रुपया हाँ आठ सौ में जाइएगा तब बोलिए ना कितना नहीं नहीं हम आठ सौ से नहीं ज़्यादा लेंगे नहीं हम दूसरा का नंबर नहीं ना जानते हैं आप ही का नंबर हम जानते हैं आप ही कोशिश कीजिए ना गंगा जी नहाना है तब कितना में जाइएगा तो नहीं जाएगा आठ सौ रुपया कम है क्या नहीं उतना हम नहीं देंगे देखिए बहुत हम देंगे नौ सौ रुपये तो नौ सौ कम है आप बोले हैं बारह सौ तो हम कहें हैं नौ सौ रुपया नौ सौ रुपया कम है क्या चलिए आइएगा तब नहीं आप ना हम जानते हैं तो नौ सौ रुपया अब थोड़े हम कहें जा रहे हैं घूमने के लिए हम तो जा रहे हैं तीरथ करने गंगा जी नहाने के लिए थोरे हम मार्केट घूमने के जा हैं जा रहे हैं आप बोलिएगा बारह सौ ग्यारह सौ रुपिया हम पूछते हैं सब आदमियों से हज़ार रुपया में तैयार होगा तब हम बोलेंगे हज़ार